ग्रामीण क्षेत्रमे किसानके जमीनके मालिक ताकि हम अपन जमीनके सुरक्षा खुद कर सकै छै आबैवला समयमे ताकि ओ आदमी बोल नहि सकै की ओ जमीन हमार छै तऽ इसीलिए अपना जमीनके हमसब खुद ही करै छियै जाकि ताकि कानून भी यही लिखल छै जकर जमीन छै अपन करी सकै छै जमीन कानून जकर जकर जमीन छै वही ओ जमीनके मालिक कहलाबै छै कानून भी छै कोइ जोर जबरदस्ती करिके ओकर जमीन अपन नाम नहि करि सकै छै इसीलिए कहल जाइ छै जकर जमीन छै ओकरा नामपर जमीन रहना चाहिए इसीलिए गाँव ताकि कोइ दूसरा आदमी ई नहि बोल सकै छै कि ओ हमर जमीन छै हमर जमीन छै इसीलिए जेना करल जाइ छै वही बताबै छै की जमीनके मालिक खुद ओ छै कानूनमे यही स्पष्ट लिखल छै की जमीन जकर नामपर जमीन छै उ ओकर जमीनके मालिक छै इसीलिए ओ जबर जोर जबरदस्ती करीके ककरो जमीन छीन नहि सकै छै इसीलिए किसान सबके जमीन जे छै तय ले रहै छै इसीलिए मतलब कहल गेल छै जोर जबरदस्ती करिके ककरो जमीन छिनल नहि जा सकै छै अपनाके जमीन के मालिक हम छी तऽ जमीन हमरे होतै इसीलिए जकर जमीन छै वही मालिक होतै